हेलो हम जे अहाँ लग टिफिन ऑर्डर कयने छलहुँ ओकर पता जे छै से अहाँ हमरासँ गलत भऽ गेल अछि तऽ अहाँके ओ पता चेन्ज करबाके अछि ओ पता जे छै अहाँ सरिसो पाहीसँ जे पूर्वमे मन्दिर छै एकटा ओहि जगहसँ नहि आबिके अहाँ जे छै से सरिसोमे एकगो एकटा हाइ इसकुल छै ओहि जगहपर स्थानपर अहाँ ओ जे टिफिन छै से टिफिन हमरा भेज दिअ ओही जगहपर जे छै से हमर नजदीकेमे हमर ओतय घर अछि आओर ओही स्थानपर जे छै से हम अहाँके ऑर्डरके रिसीव कऽ लेब जाहिसँ अहुँके सुविधा हैत आओर हमरो कोनो तरहके एहन दिक्कत नहि हैत आओर हम अहाँके टिफिन सेवा पार्सलके जे उचित राशि हैत सेहो हम अहाँके ओतय जे छै से अहाँके दअ देब आओर एहिके लिए अहाँके बहुत बहुत आभार रहब हम धन्यवाद